ہاں مجھے بچپن کی ایک بات یاد ہے کہ میرے اُستادِ محترم نے بچپن میں ناول کی ایک کتاب شاہین شیزیر پڑھنے کہا تھا جو مائل خیرآبادی کی ہے ناولانہ انداز ہے بچوں کو اُردو زبان سکھانے کے لیے بہت ہی عمدہ اور نہایت ہے اُس عمر میں نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے اب بہت افسوس بھی ہوتا ہے لیکن وہ کتاب بہت جامع اور مدلل ہے اب بچوں کے لیے میں نے اُس کو تقریباً بیس سال کے بعد پڑھنے کی کوشش کی اور پڑھا نہایت ہی کتاب پسندیدہ اور لذیذ اور ذائقےدار تھی ذائقہ اُس میں کچھ یوں تھا کہ زبان اتنی میٹھی تھی مائل خیرآبادی کی کہ ایک کے بعد ایک کتاب پڑھتے رہ گئے اور ایک گھنٹے کے اندر چوبیس جلدوں پر مشتمل شاہین سیریز ختم کر ڈالی